कपड़ा लिए बनवाया बाज़ार में कपड़ा ता देखने में ठीक लगा बनाया सिलाई तो पहना धुलाई किया उसको गन्दा हो गया आ कलर छोड़ दिया और कपड़ा जो है लतास हो गया गया उसको ये शिकायत किया कहे भाई कम्पनी ऐसे देती है तो हम क्या करें ऐसे कुछ कह नहीं जाता तो फिर वापिस आया अब क्या करें वो कपड़े को थोड़ा पहनना पड़ा पैसा लगया था तो पैसा के नाते उसको हम पहना पैर उसको फाड़ दिया और उसको अब क्या कहे कपड़े वाले क्या कहे कपड़े वाला बिनकारी थोड़ी किया था वो भी लिया के बेचा था उ न पैसा लगा के लिया था इसीलिए मुझे लालच था भाई उसमें पैसा लगाया है इसलिए हम उसको बिदरे